जेन'बा दाथ' दैलां बोथोर दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय माइ फुनाय ओमफ्राय जेन'बा ना हमनाय ना बोननाय ओमफ्राय बोरसि लानानै ना बोननाय ओमफ्राय फासि सानानै ना सानाय ओमफ्राय देर दुरियाजों जे सानाय ना सानाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो बैसागु बोथोराव हाजो गाखोनाय बावखुंग्रियाव बैसागु फांसन मोसानाय बैसागुआव बिदिनो मालायफोरनि न' न' थांनानै बैसागु मागिनाय जौ फिसिनाय लोंनो थांनाय अमा गोरान जानो थांनाय ओमफ्राय बिदिनो बैसागुआथ' बिराद इनटारेसटिं जायो ओमफ्राय देउल फुजायावबोथ' बिराद मोजां देउल मेला जानाय ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो हाबा हुखा हाबाफोराबो जेन'बा जेन'बा जोंनि न' खाथियावनो दुम दाम हाबा जागासिनो हाबायावबो जेन'बा मोजां मोनो आङो मोसानो बेबायदि मोसानाय ओमफ्राय